मणगणें शेव्यांची खीर गाजराची खीर मुगांचे गोडशें साबुदानाचें गोडशें तवशाची सजी रव्याची सजी रव्याची भाकरी मुगाची गोड उसळ चण्याची गोड उसळ खाजें खुटें खाजें बेसन लाडू रव्याचो लाडू मुग मुगाचें लाडू पिठाचें लाडू शेवाचें लाडू सासवां पुरणपोळी गोड पिक्कल साकरभात नाल्ला कापां साखरेचीं कापां गोड बन्स नेवऱ्यो शंकरपाळी पातोळ्यो मोदक उकडिल्ली मोदक भाजलेली मोदक गड भजी कस्टड पुडींग जॅली फेणी केक आंब्याचें साठ पणसाचें साठ रव्याची भाकरी भाकरी तवशाची भाकरी शिरो कोणो पातळ रवो भात दोस गोड वडे गोड इडली आलेबेले सान्नां बिबिंक दोदोल हलवा गोड चिकी कणगाची खीर रसमलाई तिजान आमील गुलाब जामून जलेबी रसगुल्ला कलाकंद रवा लड्डू मालपुवा पेडा बदाम हलवा बदाम बर्फी काजू कतली बेसन बर्फी शिवया पायसम नाल्ला बर्फी सुजी हलवा बेसन लाडू खीर सोनपापडी

चिकी शिरवळ्यो

मणगणें बुंदी बुंदी लड्डू मोतीचूर लड्डू नान कटाई केसर पेठा

कुंदा

रबडी

मैसूर पाक तिजान आमील केसरभात साकरभात